मूखे फ़ोटोग्राफीअ जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं इहो शौक़ु मूंखे बचपन खां ई हूंदो हो पर बचपन में एतिरी कवायत कैमरा ऐं एतिरो ईअं सभु सहूलियतूं न मिलण करे त ईअं शौक़ु थोरो घटि थी वियो पर जीअं वॾी थियसि तीअं मूंखे घुमण ऐं ॿाहिरि वञी उन्हनि शयूं प्रकृति जानवरनि अलॻि अलॻि होटल्स वग़ैरह इन्हनि जो फ़ोटो खिचण में ॾाढो शौक़ु लॻंदो आहे मूंखे हर जॻह जे कैप्चर करणु वणंदो आहे ऐं मूंखे टूरिस्ट जे जीअं कंदा आहिनि गाइडलाइंस तीअं मूंखे फ़ोटोग्राफी खणी मूंखे गाइड करणु ॾाढो वणंदो आहे मूंखे